हम जिस गाँव में रहते हैं यहाँ बिहार में वैशाली ज़िला में हम लोगों का धर्म यहाँ बहुत अच्छा है किसी जाती प्रजाती किसी चीज़ का हम लोगों के गाँव में भेदभाव नहीं हैं प्रभाबित नहीं है ये सब चीज़ का कोई अंतर या ऐसा कुछ नहीं है कि और हमारे गाँव में देश में जैसे बिहार में ए बहुत ऐसी चीज़ है देखने की जगह जो बाहर से लोग आते हैं चिड़िया घर गोल घर क्या ना नदी नदी भी आते हैं देखने के लिए गंगा हमारे ही देश में है जिसमें स्नान करने भी आते हैं और राजगीर वह बहुत अच्छी जगह हैं वहाँ का फिर एक में ठंडा पानी आता हैं और वह गर्म पानी ठंडा पानी से ट्रांसफर होता हैं यह भी बहुत ही अच्छा है एक दम देखने के लिए वैशाली का मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है जो जहाँ से देश में पुरे देश से वहाँ आते हैं ज़्यादा घूमने के लिए देखने के लिए यहाँ का सबसे अच्छा उचिया मंदीर इमारत वैशाली में है राजगीर घूमने की जगह है फुलवारी शरीफ़ जहाँ बहुत बड़ा मज़ार लगता है उसमें लोग आते हैं ये फ़ातिहा दुरूद पढ़कर के चले जाते हैं और हाजीपुर में मामा भांजा का यह मज़ार भी है जिस में साल में एक बार बहुत जगह के लोग आते हैं उस में दुआ करते हैं और मंदिर भी बहुत ऐसी है जो वैशाली में है क्या नाम है उसका बहुत ही अच्छा जगह का नाम है उस में सब आते हैं भूटान से नेपाल से वे सब आते हैं झरना है बिहार में कछौटा श्री शरीफ यह सब भी है वहाँ और अच्छी अच्छी जगह है घूमने फिरने की भी लेकिन हम लोगों को धर्म यहाँ का बहुत अच्छा है आपस में मेल मीलाप कोई आपस मे बैर नहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं झगड़ा उसके साथ करे फिर अगले ही पल बात करे यही होता है हमारे बिहार में और ख़ासकर के हम जिस गाँव में रहते हैं हमारा गाँव बहुत ही अच्छा है जिसमें हर जाति के लोग है हर हर जाति के लोग है जिस में कुछ ऐसा यह नहीं है यहाँ की नदी बहुत अच्छी है यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है बता नहीं सकते हैं एक बार आप लोग कोई भी बिहार में अगर आ जाए तो घूमने की जगह है एकदम बहुत अच्छी लगेगी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और जा करके सोनपुर मेला मे भी जाते हैं एक पुल से दो पुल नज़र आता है सोनपुर मेले में पटना के सोनपुर मेला जो है वह उस पुल पर खड़े खड़े होइएगा तो आपको गंगा दिखेगा इतना मज़ा आता है देखने में कि क्या कहना हमारे इस जगह में बहुत ही अच्छे अच्छे आते जाते रहते हैं सब मंदिर कहीं देखिएगा मंदिर पूजा हो रही है मंदिर में पूजा हो रही है कहीं देखिएगा की मस्जिद में नमाज़ें हो रही हैं और ये सब त्यौहारों भी बहुत अच्छा यहाँ मनाया जाता है